ہاں ہم نے اسکول میں ڈرائنگ سیکھی ہے ہمارے یہاں للت کلا ایسا ایک ادارہ ہے جس میں فنون لطیفہ کی تعلیم بڑے منظم طریقے سے دی جاتی ہے وہ ادارہ فنکاروں کی کافی مدد کرتا ہے اور حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے ہم ایک اچھے آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے آرٹ کے ذریعے ملک کے نام کو روشن کریں اس کے لیے ہم اپنے ارد گرد میں کئی منفرد چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کو اسکیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہیں